हैलो रिअल होटल मां पिया ॻाल्हायो मां तव्हांजी होटल मां खादो ऑडर कयो हुओ भीह पटाटा पकौड़ा चांवर फुलको त हुनमां खोलींदे ई ॾाढी धप पई अचे अॼु असांजे घर मिज़मानन जी रोटी आहे या त तव्हां माण्हू मोकिले करे खादो ॿियो मोकिलियो या त मुंहिंजे एकाउंट में पैसा वापसि मोकिलियो